नमस्ते सर सर विद्यार्थी पुस्तक मंदिर से बोल रहे हैं क्या सर आपके यहाँ मतलब कुछ किताबें चाहिए थीं मिल जाएँगी क्या हलो कुछ किताबें मतलब साइंस की चाहिए मैथ की चाहिए क्लास सिक्स और सिक्स से एट्थ तक चाहिए मतलब जी तो डिस्काउंट कितना परसेंट है अच्छा तो मतलब हमारे यहाँ तो लगभग लगभग पच्चीस परसेंट लोग देते हैं तो हम सोचे कि आपके यहाँ नजदीक थोड़ा है तो मतलब किताबें ज्यादा लेंगे तो

अच्छा हमको अच्छी किताबें चाहिए मतलब ओ फर्जी ना होनी चाहिए अच्छा तो अच्छा तो मतलब कहे रहे हैं कि जो ये सी बी एन सी आर टी पैटर्न पर बेस्ड हैं किताबें ये सब आपके पास हैं ना सभी अच्छा अच्छा तो दुकान खुली है क्या इस समय अच्छा भीड़ ज्यादा रहती है क्या ठीक है तब

ठीक है तब आते हैं